सानसुनि जाग्रा जायोब्ला जोङो ओंख्रि ओंख्रि नांगौ जायो ओंख्रिखौ जोङो जेखौ मोजां मोनो बेखौ बानायनानै जानाय जायो आरो एखनबा समाव जोङो फसायथाव ओंख्रिखौ मोनजोबाब्लाबो जोङो जोगोनार थायोबा जोगोनादर संनानै जानाय जायो आलु थायोबा आलु आरो माब्लाबा नार्जि थायोब्ला नार्जि अमा संनानै जानाय जायो अमा नार्जि संनानै जानायाव जोङो नार्जिखौ माबोरै सङो बेखौ नार्जिखौ माबोरै सङो नार्जि आरो नार्जिखौ माबोरै बानायो बेनि थाखाय नार्जिखौ जोङो फार्स्ट टाइमाव जोङो फाथो मैगं फोयो फाथो मैगंनिफ्राय फाथो बिफां जालांनानै बे फाथो बिफां जालांनायनि फाथोखौनो जों खानानै जोङो फोरानो फोरानखांनायनि उनाव बियो बेखौनो जोङो नार्जि महरै बाहायो नार्जि ओंख्रिखौ संनोब्ला जोङो नार्जिखौ दैयाव फार्स्त टाइमाव सोमग्रोयो बेनि उनाव नार्जिया गोखा जायो नालाय नार्जि गोखा जानायनि जाहोननि थाखाय जोङो दैयाव नार्जिखौ सोमग्रोयो जानो थाखाय जानो सिगांनि जानो सिगां जानायनि बानायनायनि ओंख्रि बानायनायनि सिगाङावनो जोङो नार्जिखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनायनि उनाव जोङो दसे सम सोमखांनायनि उनाव जोङो नार्जिखौ सोमनायनिफ्राय बोखांनानै गोखाखौ इसे खारहोयो आरो बेनि उनाव जोङो संनो लायोब्ला जोङो नार्जिखौ दोयाव रुग्रोयो आरो जोङो रुनानै जोङो खारैजों थिगसाय रुनानै जोङो एरग्लियो खादौजों एरग्लियो खादौ जों एरग्लिखांनायनि उनाव जोङो अमा बेदरजों जानोबा अमा बेदरखौ एवनानै सम्बाद होनानै नार्जि ओंख्रिखौ बानायनाय जायो